जोङो बिदिनो मावना जायो माइ आबाद जानो आन्ता खुनुरुखुम खस्त' मस्त' दैयाबो आंखाल दाखालै खोथिया फोनायाव दासो एसे अखा हानानै मोन्दों दा नै माइ गायनांगौआनो दैयाबो थाना माना जानानै दं एसे खस्त' अखाबो हादों खोथियाबो जौवाखै दाबो बेखौ जों दा नेनानै दं आरोखि गायथारनांसिगौमोन दा माइयाथ' रन्जित माइखौ बेथ' गदाइबाबो जायाना एडभान्स गायग्रोनांगौ बेखौ थाबनो बै सावन मासावनो लासै लासैनो दा बिनि थाखायनो एसे खोथियानि थाखायनो एसे थाबथानानै थादों एसे जौबावथों होननानै दङ आरोखि जोङो दा नङाबा गायसिगौ दाहालागै मोजाङैनो गायनाया गायनायाथ' जों बिदिनो खामला मुजिरा लानानैबो गायगारो एखनब्ला समाव न'आवथ' हास्लाबखाया न'नि मानसिफ्राबो बिदिनो साफा सानै खामला लानांगोन जोङो दाथ' ट्रेक्टर जोंसो एवो मोसौ हालथ' गैला रावनावबो बिदिनो मोसौ गायखौल' फिसिला बायनोसै दा बेखौनो बिसोरनि गायखेर फाननानै माबायो जों दा ट्रेक्टर जोंसो गासिबो गायनाय फुनाय गासिबो मोजाङै मोजां मावनानै जानायखायसो जोङो दा बेनो दैनि थाखायनो एसे दिगदार जानानै दङ अखायाबोथ' मोजां हाथेरा हानाय टाइम आवथ' बिदिनोसै माथोबाव हाला मोनबायनालाय हाबाय खामला लायै लायै उफाय गैया नों हारसिंबोथ' हास्लाबखाया सासे सानै मानसि लानानै हानायखौ थाब थाब आरो बेबो ट्रेक्टर जों मारा होनांगौ गासिखौ बे आबादारि मावनाया बिदिनोजोब